جب میں یوگا کرنا شروع کرتا ہوں تو اُس سے پہلے تقریباً میں پانچ منٹ تک کے اپنے سانسوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہوں صُبح کا وقت رہتا ہے ٹھنڈی ہوائیں رہتی ہے تازی ہَوا رہتی ہے تو یوگا کوچ کا میرا کہنا ہے میرے کوچ کا کہنا ہے کہ آپ یوگا کرنے سے پہلے تقریباً پانچ منٹ تک کے اپنی سانسوں کو روکیے اور ایک لمبی سی سانس لیجیے اُس کے بعد اُس کو چھوڑیے تقریباً یہی چیزیں کو مجھے تین بار لگاتار کرنا ہوتا ہے اُس کے بعد یوگا کرتے درمیان بیچ میں ایک مرتبہ یہ چیز کرنی ہوتی ہے اور اُس کے بعد آخر میں بھی یہی چیز تین مرتبہ دہرانی پڑتی ہے تقریباً نو مرتبہ یہ چیز مجھے کرنی پڑتی ہے یوگا کرنے سے پہلے یہ چیزیں میرے یوگا میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور اِس کا فائدہ جسم کو اور پھیپھڑے کو بہت زیادہ مجھے محسوس ہوتا ہے کیونکہ حال فی الحال ہی میں میرے پھیپھڑے میں پرابلم ہوئی تھی جس کی وجہ سے میرے چیسٹ میں میرے پھیپھڑے میں پانی آ گیا تھا تو ڈاکٹروں نے بھی یہی مشورہ دیا تھا کہ آپ صُبح کے وقت پر لمبی لمبی سانس اور کُھلی تازی فضا میں اور لمبی سانس لیجیے اِس سے آپ کے پھیپھڑے کی کمیاں پوری ہو جائیں گی تو اُسی چیزوں کو میں فالو کرتا ہوں اور اِسی وجہ سے میں نے یوگا کی شروعات بھی کی ہے اور یہ بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں میں سا میرے یوگا میں